हीअं त मां घुमणु फिरण जी ॾाढी शौक़ीनु आहियां घणी जॻहयूं मां घुमीं आहियां पर्यटन कया आहिनि ॾाढी मौज मज़ा कयूं आहिनि पर जो सभिनिनि खां पसंदीदा मुंहिंजो कोई स्थल हुजे त उहा आहे सोमनाथ जो मंदरु हा इहो मंदर मतलबु महादेव जो मंदर ॿारहां ज्योर्तिलिंग मां हिकु इहो सोमनाथ जो मंदरु वेरावल ते आयल आहे हिन मंदर ते मां पंहिंजो सभिनिनि परिवार ॼणनि सां गॾु रहंदी आहियां शिवजी जो दर्शन करे अहिड़े न दिलि ते शांति मिलंदी आहे की छा ई चवा सभेई गॾु थी करे मंदर में थोरी देरि विहंदा आहियूं भॻवान जी जी पूॼा कंदा आहियूं शिवजी जी आराधना कंदा आहियूं हिन खां पोइ मंदर खां ॿाहिरि ॾिसण खां ई सॼो दरियो ॾिसण ईंदो आहे समुंड में अहिड़ो लहिरियों झोखा खाईंदियूं आहिनि ॾिसण जी बि ॾाढी मज़ा ईंदी आहे त असां सभु गॾिजी वेई थोरो टाइम हिते मज़ा कंदा आहियूं ऐं उहे जेॾी महिल राति जो घरु अचण जो वक़्तु हुजे तेॾी महिल बि सभेई गॾु थी करे जीअं ईंदा न वेझो त गॾु रोटी खाईंदा आहियूं मौज मचाईंदा आहियूं शिवजी जा भॼन गाईंदा आहियूं त मज़ा त कीअं न ईंदी न